नहि बोलऽ पाबनि तऽ होइ छै बड़का पाबनि होइ छै कालीजी होइ छै बैशखा पाबनि होइ छै भदैया पाबनि होइ छै दुर्गाजी होइ छै सरस्वतीजी होइ छै इएह सभ ने होइ छै बऽ हॅं आर किछो नहि होइ छै रामनवमी होइ छै रामनवमी होइ छै सरस्वतीजी आबै छथिन चैती मेला होइ छै भदैया होइ छै आँय हॅं तब कि होतै चैती छिकै ने चैती अयतै ने रामनवमी बैशखा पाबनि होइतै ने भदैया होतै आँय आ सतुआइनि पाबनि होतै हॅं सतुआइनि पाबनि नहि होइ छै

सतुआइनियोमे लहबे खाइ छै ने सवा सेरके सतुआके सतुआइनि पाबनिमे ओ जाके सत्तूके सतुए खाइ छै सभ तोरा नैहिरामे तऽ होइ छौ ओहए पाबनि आ एगो होइ छै कि अढ़ाइ सेर आटाके अढ़ाइ सेर आटाके एकैगो रोट पकै छै बैशखा पाबनिमे पाबनि आर तऽ इएह सभ होइ छै तब साले साल तऽ पाबनि महिने महिने पाबनिये होइ छै सभ पाबनि तऽ होते छै बैशखा होलै भदैया होलै कातिक बला होलै कतेक पाबनि तऽ माइन कते बारहगो महीना बारहगो पाबनि पबनी ऑंय तऽ सावनोमे नहि होइ छै सावन कि कहलो तऽ रक्षाबन्धन नहि होइ छै सभपर ओहए तऽ कहै छियौ बारह महीनामे बारह गो पाबनि पाबनि कहाँ छुटै छै भदबरियामे भादब पाबनि चैती अनन्त पूजा भादब नहि होइ छै अनन्त सावनमे होइ छै भादबमे रहै अनन्त पूजा साबनमे कहै छै साबनोमे कोनो होइ छै पाबनि से पाबनि होइ छै सभ पाबनि तऽ होइए रहल छै पाबनि कहाँ रुकल छै सभ पाबनि तऽ होइए रहल छै बढ़िए तऽ होते छै सभ पाबनि ठीके ठीके छै पबनिए पाबनि छै भदैया अथी कातिक एक होलौ बैशखा दू होलौ भदैया तीन होलौ छै चारि होलौ रामनवमी पाँच होलै बैशखा छओ होलै पबनिए पाबनि तऽ होते छै ठीक छै